بھائی صاحب آپ مغل ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں جی میں مسعود عالم بول رہا ہوں سہارنپور سے جی میں نے آپ کے یہاں آرڈر بک کیا تھا تھوڑی دیر پہلے اس میں آرڈر میں نہاری تھی اور بریانی تھی اور دو تین چیزیں اور تھی جی جی جی جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کیا تھا بس جی جی جی ہاں وہ کینسل کرانا پڑ رہا ہے مجھے کسی وجہ سے منسوخ کرانا پڑ رہا ہے مجھے ایمرجنسی کہیں جانا پڑ گیا تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے کینسل کر دیجیے جی جی جی جی ارجنٹ ہے بہت ارجنٹ جی جی جی ہاں اگر ارجنٹ نا ہوتا تو میں کسی نہ کسی طرح مینج کرتا پھر لیکن بہت ارجنٹ ہے اور فی الحال بالکل ابھی ابھی مجھے نکلنا پڑ رہا ہے اصل میں ایک جگہ میٹنگ میں جانا ہے اور میٹنگ بہت امپارٹنٹ ہے بہت ضروری میٹنگ ہے وہاں جانا ہے تو اس لیے گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے جی جی جی جی تو برائے مہربانی اسے منسوخ کر دیجیے جی جی جی جی شکریہ بہت بہت جزاک اللہ اچھا منسوخ کرانے کے لیے کچھ چارج لگے گا یا پھر ایسے ہی بغیر چارج کے ہو جائے گا جی جی جی جی جی بغیر چارج کے اگر ہو گیا تو جزاک اللہ شکریہ بہت بہت آپ کی مہربانی بھائی صاحب اگلی دفعہ پھر کبھی آرڈر بک کرائیں گے ان شاء اللہ تو پھر لے کے جائیں گے ضرور ٹھیک ہے بھائی شکریہ